मैंने चार प्रोडक्ट मंगवाया था चार पेन मंगवाया था जिसमें से तीन अच्छे थें एक अच्छा नहीं था चार पेन बहुत अच्छे तो उससे राइटिंग भी बहुत अच्छी आती थी लिखावट उसकी बहुत अच्छी थी उसने मैंने कॉपी में लिखा वह बहुत अच्छे राइटिंग उसमें आते थे और पेन था जिसमें वह पेन सही नहीं था वह पेन अच्छा नहीं लगा मुझे वह प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और मैं फिर से वह मंगवाना चाहती हूँ प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आए वह पेन उसमें राइटिंग भी बहुत अच्छी आती थी मेरे उसकी लिखावट बहुत अच्छे से बहुत लोग तारीफ करते थे उसे लेकिन एक पेन बहुत वह अच्छी नहीं थी वह पोन चल चल कर वह रुक जाती थी वह पेन सही नहीं थी वह